हय म्हाका दिसता की आमी आमच्या स्पोर्ट्सान चड करून फंड आनी पयशे हाडूंक जाय आमी आमचे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मॅनाक चड करून फंड्स आनी सेफ्टी दिवंक जाय जरी तर हांव म्हाका ही ऑपोर्चुनिटी मेळ्ळी जाल्यार हांव चड करून फंड्स दिवचे दिव दिवंक खोशीत जातलें आनी ते तांकां प्रायज मनी आस दिवंक खुशी जातलें आनी जी निडी आसताय तांकां चड करून प्रायज मनी दिवंक खोशी जातलें